دیہی لوگ کھیل کو اپنی برادری میں بہت اہم سمجھتے ہیں یہ لوگ صحت تفریح کے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں کھیل کو یہ روز کھیلتے ہیں یہ ان کے لیے صرف کھیل نہیں ہے ان ان کی زندگی کا حصہ ہے